शाळेंतलो सगल्यान आवडीचो विशय तो म्हणजे परिसर परिसर हो विशय म्हाका खूब आवडटालो परिसर नांव घेताच उमेद शी जाता ह्या विशयान आमी तरेतरेची झाडां फुलां पेडां निसर्ग रुतू गांव शहर आनी अशे अनेक किदें आमी शिकिल्ले तरेवार जनावरां पक्षी खंय तांचें घर कशे येता कशे रावता हें सगळें आमी शिकिल्ले आनी हो विशय खूब खूब खूब उमेद दितालो सगल्यान कठीन विशय जो आसता तो म्हणजे हिस्ट्री हिस्ट्री हो विशय सदांच कठीन वता किद्याक त्या विशयाक आमकां पास्ट जें घडिल्लें तें आमकां याद दवरचें पडटालें आनी ह्या विशयान आमकां सदांच खूब खूब म्हणजे तारीख याद दवरच्यो पडटाल्यो कोणाचो जल्म केन्ना जालो खंयचो इवेंट जावं खंयचो एक प्रसंग केन्ना घडलो हें याद दवरचें पडटाली आनी त्या विशयान पारंपारीक पौराणीक अशे खुबशे टॉपिक्स आसताले आनी ते खूब डिफिकल्ट कठीण वताले म्हजे खातीर म्हणून म्हाका हिस्ट्री हो सबजेक्ट आवडच नासलो खूब कमी आवडटालो शाळेंतल्या दिसांतल्यो सगल्योच गजाली खूब बेस्ट आसा तातूंतली एक म्हणजे हांव आनी म्हजें फ्रेंड आमी दोगांय एका रेसीन पार्टिसिपेट जाल्ली आनी त्या रेसीन

धांवपाक रेडी आशिल्ली तेन्नाच ताच्या भावाक एक एक्सिडेंट जालो आनी ताच्या पांयान मोठ्ठी कांच भरली आनी खूब रक्त व्हांवपा लागलें खूब सारकें त्या टायमार हांवें किदें करचें तें सुचच नासलें आमी सगल्यांचो हेल्प घेतलो तेच्या पांयांतली कांच म्हज्या फ्रेंडान काडून उडयली आपणेंत तें इतलें ल्हान आशिल्लें आनी ताणे स्वता जावन ताज्या भावाक सेव केलो आनी आमी त्या टायमार आमची स्पर्धा आशिल्ली ती शर्यत विसरुनूच गेल्लीं हो एक लायफांतलो सगल्यांत व्हडलो आनी यादगार असो एक इन्सिडंट आसा की ज्या वयार आमकां कांय समजच ना त्या वयार आमी आमच्या रगताच्या मनशाक हेल्प करपाक धांवता आमी खूब ल्हान आशिल्ली बट तरी तेणे आपल्या पांया भावाच्या पांयांतली कांच काडून उडयली ताजें रगत व्हांवत वताले तें रगत थांबपा खतीर ताणें उपाय केलो तें उतलें हुशार आशिल्लें आणी ताजी ही हुशारकी म्हज्या मनान भरली सारकी आनी ताज्या बद्दल आदर आनीक वाडलो त्या टायमार हो एक म्हाज्या शाळेंतलो सगल्यान बरो व्हडलो इन्ससिडंट आसा आनी हो म्हाका सदांच याद करता जेन्ना कोण कोणाक गरज मदतीची गरज पडटा तेन्ना कोण म्हजे कडेन येता तेन्ना म्हाका तो शण याद जाता मागीर ते ताच्या भावा खातीर आमी आमच्या शाळेच्या मास्तराच्या हेतूंतल्यान आमी ताका हॉस्पिटलान व्हेलें आनी ताच्या पेरेण्सांक कळयलें मागीर फुडलें ट्रिटमेंट ताजेर जालें बट त्या टायमार तेजें ब्लड थामप हें खूब इमपोटंट आशिल्लें सो ताणें तें आपली तकली वापरून तो ताजो तो ब्लड जो व्हांवतालें रगत तें ताणें थामयलें हो म्हज्या लायफांतलो सगल्यान यादगार असो शण आसतलो आनी ह्या खिणान ह्या शणान म्हाका खूब खोशी गावली कारण आमी हांवें आनी म्हज्या फ्रेंडान एका मनशाची लायफ सेव केल्ली